हलो हा हलो मूंखे आहे न मुंहिंजे घरवारनि लाइ वीमा पोलिसी नाले कुझु नओं आहे की तव्हां वटि वीमा पोलिसी में कहिड़ी कहिड़ी आहे

हा त मूंखे हीउ चवणो आहे मूंखे कुझु जानकारी आहे कान त मूंखे जेतिरो वधीक फ़ाइदो मिले त की घटि पैसा भरे सघां अहिड़ी कुझु वीमा पॉलीसी हुजे त उन नाले ॿुधायो

अछा हा त हींअर ॿी बि हिकु सुविधा निकिती आहे सरिकार तरफ़ु खां की पाण खे टे टे महीना पैसा न भरिणा हुजनि हुनजे बदिले पंहिंजी रीति ई पंदरहनि पंदरहनि ॾींहनि में थोरा थोरा पैसा पंहिंजे अकाउंट मां कटिजी वञनि अहिड़ो कुझु हुजे अछा अने मूंखे इहो मेडीक्लेम ॾिसे पाछा मूंखे पैसा पोइ वरी कंहिं रीति मिली सघंदा मुंहिंजो पाछो मेडीक्लेम पाछो मूंखे करिणो हुजे त उनजी कहिड़ी हिते प्रोसेस आहे हा त छा हा त ओके वांदो नाहे अहिड़ो हुजे त पोइ जेको बेस्ट प्लॉन हुजे त उहो मुंहिंजे लाइ तव्हां कराए वठिजो भले हा हा भले थैंक यू